ہیلو سر آپ کے ریسٹورنٹ میں میں نے پیزا کا آڈر دیا تھا اور وہ آڈر ڈلیوری ٹائم دس بج کے بیس منٹ بتا رہا تھا لیکن ابھی گیارہ بج کے پانچ منٹ ہو چکے ہیں لیکن ہمارا آڈر ہم تک نہیں پہنچ چکا ہے کیا میں جان سکتا ہوں کہ تاخیر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ہمارے گھر میں اصل میں مہمان آج آئے ہوئے تھے اس لیے میں نے سنا تھا کہ آپ کے ریسٹورنٹ میں اچھے اچھے پکوان ملتے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں اور آپ کے ریسٹورنٹ میں کبھی تاخیر نہیں ہوتی ہے اس لیے میں نے آپ کے ریسٹورنٹ پر بھروسہ رکھ کے آپ کے ریسٹورنٹ میں آڈر دیا تھا لیکن آڈر ابھی تک ہمارے پاس پہنچا نہیں ہے تو کیا اس کی میں وجہ جان سکتا ہوں